सुपौलके मुख्य उद्योग आ आर्थिक चालक मुख्य रुपसँ तऽ कृषिए अछि आ सेवाके क्षेत्रमे जेए नौकरी तौकरी जे नौकरीमेए सरकारी नौकरीमे प्राइवट नौकरीमे ओए जिलामे फैक्ट्री आ फॉर्ममे खास कए कऽए कृषि मत्स्य पालन अभी मुख्य रुपसँ अहाँकेँ लोक कृषि पर मिथिला क्षेत्रमे निर्भर अछि कोनो कोनो लोग मत्स्य पालन करय अछि आओर आर्थिक चालकमे तऽ इएहए खास कएकऽ अहाँकेँ कृषि ऊपर डिपेण्ड करैए सभटा आओर की कहल जा सकैए कृषि मुख्य रुपसँ यऽ